हल्लो हरिओम जय झूलेलाल जी तव्हां रोका रेस्टोरंट मां ॻाल्हायो था जी माने तव्हांजो ॾाढो नालो ॿुधो आहे तव्हां मूंखे पंहिंजो लोकेशन ॿुधाए सघंदो आहे मांखे तव्हांजे रेस्टोरंट जो नालो ख़बर आहे जी जी जी जी ऐं इहो माने हिकु और बि तव्हांजो ॾाढो ॿुधो आहे नालो तव्हांजो बेदमी पूरी और आलुनि जी भाॼी डाढी फ़ेमस आहे

जी जी जी तव्हां मूंखे थोरा आईटम तव्हांजा ॿुधाए रखो त मां जी जी जी जी मूंखे ॾाढो सुठो जी मूंखे इहे बी ॼाणिणो हुओ कि तव्हां ही त न डाढा मसाला जीअं थोरा मम्मी पापा आहिनि त खाई सघंदा जीअं पूरी में बि खोण ॼणा खोण तेलु विझी रखंदा आहिनि कि मतलबु वणंदो ई कोने जी सही ॻाल्हि जी त तव्हां पार्सल बि मोकिलींदा आहियो पार्सल वारो जीअं जी जी अच्छा त मतलबु तव्हां हितां कोरियर कंदव त ख़राबु जी त कोई शिकायत न ईंदी आहे न जीअं जी जी हा जी जी जी जी जी

अच्छा अच्छा अच्छा जी जी ठीकु आहे मां ज़रूरु तव्हां ॾे ईंदमि माने नालो त ॾाढो ॿुधो आहे हिकु ॿ टेस्ट कंदमि त मां बिल्कुलु तव्हां वटि जी बिल्कुलु अच्छा हा असां सां ईंदमि हा सही ॻाल्हि आहे तव्हांजो टाइमिंग छा रेस्टोरंट जो जी ऐं मीठे में मीठे में तव्हां कुझु चयो पिया माने तव्हांजी ॻाल्हि कटे रखी अच्छा जी जी त म मां तव्हांजी जाते तव्हांजो इहे इहे रेस्टोरंट त मां अगरि मैट्रो सां चढ़ां त डाएरेक्ट मां हुते ई लहंदमि या मूंखे ऑटो करिणो पवंदो अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे त हम्म हलो ठीकु आहे मांखे कोई दिक़त हूंदी त मां तव्हांखे हिन ई नम्बर ते कॉल करे वठंदीमांव जी जी जी जय झूलेलाल जी